असांजे जूनागढ़ में पहिली वार अहिड़ो भौकमार बरसाति थियो हुओ ऐं वावाजोड़ो बि ॾाढो आयो हुओ हुन में केॾियूं गाॾियूं टायर ऐं कारूं ॾुबी वेयूं हुयूं ऐं टायर बि तरी विया हुआ दुकान में घरनि में माण्हुनि खे ॾाढा नुक़सान थिया हुआ कंहिं घर में पाणी अची वियो हुओ घर में ॾाढा नुक़सान थिया हुआ पाणी इलाही भराई वियो हुओ हुन में पाणीअ में कंहिं कारण ॿाहिरि निकिरण मुश्किल थी वियो हुओ इहा घटना मुंहिंजे लाइ भयानकु घटना थी हुई जूनागढ़ लाइ भयानक ऐं यादगार घटना थी हुई हुन में हिक बाबो बि तराई वियो हुओ हीअ घटना ॾाढी भयानकु घटना थी हुई